विज्ञान आनी तंत्रीक ज्ञानाचेर अभ्यास केल्या तरणाट्या भुरग्यांक मजा कशी करूं येता म्हटल्यार कितें सांगात आतां ते शिकले न्हय काय कोडींग करून गेमी करपाक मेळटा ते खेळपाक मेळटा मागीर आता रोबोटीक्स म्हणून आसा ते हे करून वेगवेगळे रोबोट तयार करपाक घेता मागीर ए आय डेवेलोप करपा येता म्हटल्यार चॅट जी पी टी आनी वेगवेगळे ए आय आसा तुमी सांगता तशी ती तशें डेवेलोप करता आनी ए आय फोटोज तुमी सांगता डिसस्क्रिपशन दिता तसो तुमकां फोटो जावन येता अशें खूब कितें कितें मजा करपाक येता